अऊं तुसें गी गल्ल दस्सां कि साढ़े ऐरिये च बर्फ पौंदी ऐ बर्फ पौंदी ऐ बर्फू च हां बर्फ दिक्खने आस्तै लोक बड़े बड़े दूरों औंदे न इत्थै बर्फ साढ़े प्हाड़ें च बड़ी शैल होंदी ऐ इत्थै शैह्रे दे लोक दिक्खने आस्तै औंदे न साढ़े ग्रां च ठंडिया ठंडिया ब्हामां बी झुलदियां न ते इत्थै कोई गर्मी असेंगी सेही नी होंदी ऐ इत्थै साढ़ा प्हाड़ी ऐरिया इत्थै गर्मी गुर्मी सेही नेई होंदी ऐ गर्मी बड़ी गर्मी च बड़ी गै गर्मी दिक्खने आस्तै बड़ी गै गर्मी च